पंद्रहं दिसंबर ॿ हज़ार अठ हिकु जनवरी ॿ हज़ार पंज ॿ फेब्रुअरी ॿ हज़ार अठ यारहं अप्रैल ॿ हजार सत ॾह जन्युअरी ॿ हज़ार अरिड़ह